कोंकणी भास ही खूब पोरणी भास कोंकणी ही गोंयची राष्ट्रीय भास कोंकणी ह्या भाशेची उत्तर कोंकण राज्यांतल्या पडला कोंकणी ही गोड भाशा मानली नायन्टीन नायटी टू राजभास म्हणून भारतांत तेचो आस्पाव जालो कोंकणी गोंयांत हिंदू तशेंच क्रिस्तांव भाव बीन उलयतात कोंकणी भास म्हाराष्ट्रांत केरला आनी कर्नाटक उल्लेख उलयतात उलयली ह्या कूक आयकून येतात पुनी भाशा देवानगिरी आनी रोमान भाशेक भरूक येतात सेव्हन पॉयंट सिक्स मिलियन लोक आसतात जे भारतात कोंकणी भास उलयतात कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणून वळखतात कोंकणी भाशेंत अशी कांय उत्तरा आसा जी वेगळी आनी युनिक आसा जी फक्त कोंकणी भाशेत आसा पळोवपाक मेळटा ही कांय उत्तरा आसा देखील मोगा म्हटल्यार वर लव साळीक म्हटल्यार वॉटर लिली कुळगांव म्हट कुळागर म्हटल्यार गार्डन वॅकयार्ड मळब म्हटल्यार स्काय पोरसू म्हटल्यार फिल्ड आयदन म्हटल्यार युटायसिल्स ही भाशा देवानगिरी आनी रोमान लिपी भाशेंत सोडून मळ्यालम कन्नडा एरेबीक आनी लॅटीन भाशेत बरयल्ली दिसता कोंकणी भाशेंत जातेत पोर्तुगीज संस्कृत मराठी आनी वेर भाशेची उत्तराचो आस्पाव जालो आमकां दिसता शाळेंत ते कॉलेजीत कोंकणी भास एक सबजेक्ट म्हणा शिकपाक आसता कोंकणी भाशेंतल्या लोकांक डिग्री करपाक मेळटा जातून ताका बरी नोकरी गोंयांत मेळूं शकता कोंकणी ट्रान्सलेटर म्हणून काम हे बरे पयशे दिवपी काम आसा भुरगो ल्हान आसतनाच आपली आवयभास शिकता कोंकणींत खूब बरें व्याकरण सर्व आसा जशें की लिंग विशेशण सर्वनाम उरफाटी एक वचन बहू वचन आदी गोंयांत जेन्ना भायले लोक येतात तेन्ना ते कोंकणी भास आयकतात आनी ओळखपाक शिकतात उलोवपाक शिकता